हाथायाव बायदि रोखोमनि सिफोरा ओंखारो बेजोंनो आखाइजों बानायनायबो ओंखारगोन आरो रेडिमेटबो ओंखारगोन दा बेयाव आखाइजों बानायनाय आरो रेडिमेट सिफोरनि गेजेराव एसेबाबो आलादा जायो जों आखाइजों बानायनायखौ जोङो बांसिन साबसिन नाङो आरो आथिखालाव बिबायदि आखाइजों बानायनाय सिफोरखौ जोङो जोबोद खम मोननो थाङोसै मानो होन्ना बुङोबा समजों लोगोसे गोरोबफानानै बयबो मानसियानो रेडिमेटखौ नायगिरो खिन्थु गुबै बाथ्राया बेनोदि जोङो गावनि हारिमुवाव जि जि सि दानाय गावनि माने गान्नाय जोमनायफोरखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनो बानायनानै लायोमोन दा बे हिसाबै गावनो बानायनाय सिफोरा जेब्लाबो आंगो जायो आरो बेफोरबायदि सिफोरखौ बाहायनानैबो मोजां नाङो बेखायनो जोङो गावनि जि दानाय लुनायनिफ्राय लानानै जोङो गावनि माने हारिमुखौ फेहेरनोबा जोङो आखाइजों बानायनांगौ होन्ना आं सानो आरो नंगौ सिफोरा एसेबाबो आलादा जायो थेवबो आखाइजों बानायनाया रेडिमेट सिफोरनिख्रुइ एसेबाबो माने मा जायो एसे आलादा जायो जिखि जाया हाथायाव आखाइजों बानायनाय सिफोरखौ बाहायोबा एबा मोनोबा एसे माने बांसिन साबसिन जायो होन्ना आं सानो आरो बेयो जोंनि थाखाय आरो बेबायदि आखाइजों बानायनाय सर' खालामोबा एबा गावबा गावनि गान्नाय जोमनायखौ जों जुदि आरो सम गैया होन्नानै जों जुदि दानाय लुनायफोरखौ जों जुदि आरो गारनानै दोनोबा मोनसे समाव जोङो जोंनि दि निजा भाबै जोङो गावनि गान्नाय जोमनाय बेबायदिबो मोनसे समाव जोबलांनो हागौ बेखायनो जोङो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो गावनि गान्नाय जोमनाय सिफोरखौ जोङो आखाइजों बानायनांगौ बा दानांगौ नंगौ सिफोरा एसे आलादा जायो बिदिनो बिनि गुन कवालिटिफ्रा थेवबो आरो जों बेखौ नोजोर होनानै जोङो फार्स्ट प्रिफारेन्सखो जों लानाया मोजां होन्ना सानो आरो